हमर गाँवमे एक पार्क छै जेकर नाम छिए कि राजेन्द्र बाल उद्यान तऽ ओकरामे हमरासभ कभी मनोरञ्जनके लिए हमरा सभ घुमए जाइत छी अपना अपना बा अपन बालबच्चाक साथमे लएके जाइत छी ओहि तरह बहुत तरहकेँ ओकरामे पार्केमे घुमएके झूला यऽ लगा आओर घुमएके लिए बहुत तरहकेँ देखएके बहुत तरहकेँ चीज यऽ जकरा कि हमरासभ मनोरञ्जनके तौर पर देखए छिऐ आओर अपना दू दिन चारि दिन पर हमरासभ जा जाकऽ अपन मनोरञ्जनके बढ़ाबए छी आओर जाकऽ वहाँ पर हमरा सभ अपन देखिसुनके बहुत तरहकेँ चीज देखैत छिऐ देखिकेंँ हमरा सभ बहुत खुश होइत छी ओहिसँ हमरा सभ आओर बालबच्चाकेंँ भी हमरा सभ तऽ बहुत तरहसँ झूला बहुत तरहकेँ चीज देखाएकेँ ओकर मनोरञ्जके आगे बढ़ाबए छिऐ आओर फेर अपन अपना घर आबिकेँ अपना अपना ओकर वर्णन एक दूसराके सुनाबए छिऐ जेकि ओहो सभ जाकऽ अपन अपना ओ सभ मनोरञ्जनके आगाँ बढ़ाबै ई सभ हमर सभकेँ